असां ऑनलाइन कमीस जे ऑडर जे लाए एमेज़ॉन एप ते ऑडर ॾिनो त हुन ते मुंहिंजे साइज़ जी कमीस ऐं रंग हल्का कपिड़नि ॾांहुं हुआ हुन ते असां असांखे कमीस जो साइज ऐं कलर सभु सुठा मिलण मिली विया ऐं उन्हनि जी क्वालिटी बि सुठी हुई ऐं कपिड़ो जे जेको आहे उहो बि इलाही सुठो हुओ ऐं एमेजान ते कमीस ऐं ॿियूं बि शयूं कपिड़ा जेके आहिनि उहे इलाही सुठा ऐं सही रेट ते मिली वेंदा आहिनि त इन्हीअ करे असां कपिड़े जी वधी वधीक खां वधीक ख़रीदारी उन्हीअ एप था ई कंदा आहियूं छोकी एमेजॉन कंपनी भरोसे वारी आहे उन्हनि जे सामान ओरिज़नल ॾींदा आहिनि ऐं रेट बि ॿियनि साइट खां घटि हूंदा आहिनि तंहिंजे करे असां घणे खां घणे कमीस रेरा जेकी आहिनि कपिड़ा एमेजान खां ई घुराइण पसंदि कंदा आहियूं